اتر پردیس میں ہیلتھ کیئر ڈیٹا جمع کرنے کی عملیات کا آغاز مختلف صحت کار نظامات اور ہسپتالوں میں کیا جاتا ہے اس میں مریضوں کی معلومات ٹیسٹ رپورٹس اور علاجی تاریخ شامل ہوتی ہے یہ ڈیٹا مختلف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک ٹیسٹ سسٹم میں رکھا جاتا ہے تجزیے میں ہیلتھ کیئر ڈیٹا کی تحویل کے مختلف پیش گوئی اور روٹین شات چھاتی اور موزے کی پیش گوئی کی جاتی ہے تجزیہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر بنانے اور صحت کی صورت حال کو بہتر کرنے کے لیے اہم ہوتا ہے اس ڈیٹا کو پھیلانے میں مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ صحت یابی فراہمیوں میں اپنی تربیات کو بہتر بنانا مریضوں کے خلاف انتظامات میں مدد کرنا اور عوام کی صحت یابی تدابیر کے بارے میں آگاہ کرنا اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر ڈیٹا کا استعمال سسٹم کو بہتر بنانے میں ہوتا ہے جو سسٹم کو مؤثر اور تیز رسپانس دینے میں مدد کرتا ہے اور عوام کو بہترین صحت یابی فراہم کرنے کے لیے مختلف صحت یابی منصوبوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے